मां पैंजे लाइट जो बिल हिन दफे ऑनलाइन जमा करायो आए मोबाईल जे थ्रू हिन जी रिसिप्ट मोबाईल ते मूंखे कोन आयो आहे की तव्हांजो ट्रांजेक्शन कमप्लीट थी वियो आहे मूंखे थोरो वहमु पियो पए त मुंहिंजो बिल सही तरीक़े जमा न थियो आहे त मां हिन करे इलेक्ट्रिसिटी वॉड में कॉल कयो आहे कृपया करे मूंखे हिन परेशानीअ जो समाधान कढी करे मूंखे ॿुधयो या तां मूंखे को हेल्पलाइन नम्बर ॾियो त मां हुन खां पुछी करे पंहिंजी समस्या जो समाधान कढाया छाकाणि त हीअंर असां ई मित्र जे दुकान ते वञी करे बिल न भराए सघियासीं घरु वेठे ई असां पंहिंजे फोन पे ऐप था ऑनलाइन बिल भरायो त हुन जो ट्रांजेक्शन थी वियो आहे पर मूंखे नथो लॻे की असांजो बिल हुन सही लिंक ते जमा थियो आहे हिन जे करे असांखे परेशानी अची रही आहे हिन ॻाल्हि ते तव्हां एक्शन खयो वञणु खपे असांजी रसीद या तव्हां वटि प्रूफ हुजे त असांखे मोकलियो महिरबानी करे